हेलौ हेलौ सोर बुंदों ओं ओं मा जाखो

आइया ओइ दाथ नांथ' मोजांखौनो हरदोंमोन आरो नोंनि फिसा जादोबा बे फुंनि बाहागोआव सेन्दलेखौ बायोब्ला अब्लानिया माबा जायो सेन्देला आथिंआ एसे माबा जाना थायो बेलासि फाइबासो आथिंनि जखाया ग्रोब आथिं जखा ग्रोब मोनो नङाबा जाया सेन्देला जाया होइथ आंथ' मोजांखौनो हरदोमोन मारै जानो बिदिबालाय मारै माबा खालामनो आं आं मोजांखौनो हरदोंमोन नोङो बेलेगखौसो लांफ्लांबाय दां आय' आंथ' मोजांखौनो हरदोंमोन दखन माबा गोनांखा इयो ए माबा सिपल दों सिमबोल दोंखायोमोन सिन दोंखायोमोन नों बेलेगखौसो लांफ्लांबाय दां आं होनायखौ लाङासै दां नोङो दे जागोन दे नोङो आङो दिनै दखानखौ खुलिला नोङो गाबोन समबार मंगलबारैबो खुलिला बुधबार बिस्तिबार खालि खुलिगोन आङो बिस्तिबार खालि माबायाव फै नोङो थिनथासो बाजियाव फाइ फाइनानै ओमफ्राय लांफैनो हागोन होइ सिगांनि दोङोबा बेखौनो गालांथ'दो गोजामफोरखौनो आथेंआव जानाय सेन्दोलखौ दाथ' उफाय गैया ना नो दि जखानि सेन्देलखौ आङो माबा लाइफिननांगोन गुवाहाटीआव दे होमबालाय होमबालाय दा दा फाइदो दे अह दे होमबा दोन दोन होमबा अह उम